ہاں اپنا تصویر بہت ہی سارے آدمی کے پاس بھیجے ہیں جیسے کہ میری آپی اس کے پاس بھیجے تھے وہ بولی بھیجنے کے لیے تو ہم بھیجے تھے وہ ہمارے تصویر دیکھ کے بولے باؤ کتنی کیوٹ ہو کتنی مست ہو اور تمہاری آنکھ کی کتنی خوبصورت ہے تمہارے ہونٹ کتنی پتلی ہے کتنی خوبصورت ریٹ ہے اور پھر ہم اپنے باجی کے دیور کو بھیجے تھے تو وہ بولے واؤ کتنی سندر ہوا آپ ہم بولے تھے کہ ہاں بولے ہاں بہت ہی سندر ہو آپ کی بال کتنی سل سلکی ہیں اور آپ کی کان میں ارینج کتنی خوبصورت ہیں میری تصویر بہت ہی سارے کو پسند آئے جیسے کہ میرے آپی کو میں نے بھیجے تھے تو وہ بولے واؤ شاب شابیہ کتنی خوبصورت تو میرے تصویر دیکھ کے پسند ہو گئے جیسے کہ میرے بھائی عید کے تہوار میں میرے فوٹو مانگے تھے تصویر تو ان کو ہم نے تصویر بھیجے تھے تو پھر اسے بولے میری بہن تم کتنی خوبصورت ہو کتنی لذیذ تمہارے آنکھیں کتنی نیلے ہیں پھر تمہارے ناک کتنی خوبصورت ہیں اور پھر ہم نے اپنے تصویر کو اپنے خود ہی جھانک کے دیکھے تو سچ میں ہی بہت ہی خوبصورت تھا جیسے میں نے اپنے دوست کو اپنی تصویر دکھائی وہ بھی بولیں واؤ تم تو اور اس میں اچھی لگ رہی ہو ہم سے بھی زیادہ تم اچھی لگ رہی ہو ہم اپنی تصویر بہت ہی جگہ بھیجے تھے تو بہت ہی تعریف کی جیسے بہت ہی سندرتا